वयनी नमस्कार कशी आसा गे हाल्ली हाल्ली सराक तुमचो पाडेपणाक बी काय फोन बी येना मुगे आतां पाडेपण बी सगले सोडले आगे अशें किद्या केलें गे आमच्या पोटार लात किद्या मारता गे तुमी आमी इतकी वर्सां जाली मगे तुजे पाडेपण करतां हांव आमचे पळय आमी तुमचे कडेन पन्नासच घेताले आनी आताय बी आमी पन्नासच घेताय तुमच्या खातीर आमी तशे कांय वाडोवंकच ना पळय तुमी तेत त्या मशीना वयल्या पाडेल्याक हाडटाय आनी सगळें पाडून घेताय आमच्या धंद्याचेर लात मारला तुमी आता पळय तुमी जेन्ना पवोवन वता पळय जेन्ना ते पडयेपणाक येता पळय ते तुमी म्हणटा ते आतां कोण मिशीन घेवन पाडटा ते तेमचें पाडप सारकें जायना आमकां खूब कडेनच्यान लोकांचे फोन येता ना बाबा तुमी सारके पाडटाले तुमचे पडोवपा भितर सारके उरताले आतांचे पाडू येता आनी ते वोता माडार चडटा आडसरा पेंड मारता कांय नाल्ला पेंड मारता तांकांच खबर उरना केन्ना ओवर माड पाडटा केन्ना आनी कितें पाडटा तांकां खबर उरना असल्या पाडेल्य कडचान तुमी कितें पाडून घेता गे आमचे जाण्टेले पयलीं आमचो जेन्ना आजो बापूय पाडटाले तेन्ना ते नाल्ल व्हरताले मागीर मागीर आमी ती परंपरा बदल्ली आमी एका माडा फाटल्यान पन्नासूच रुपया घेताले आमी पळय आमचें आमी ते नाल्ल व्हरत ना आयें तरी म्हज्या पाड्यापणान केन्ना नाल्ल व्हेल्ले ना हांव कोणागेर पाडूंक गेलो हांव पयली चाळीसांनी माड पाडटालो आतां मात्शी मारगाय वाडली म्हण पन्नासांक माड पाडटा इतकेंच ना गे आता तूंच मारगाय पळय मगे खंय पावला ती तशें कमी कांय करूंक जावपा ना गे आमचेंय बी त्रास आसा नू माडार चडप देंवप तेंच उरता नी ते आ म्हाजे खूब तुमच्या घरकाराक भावूक विचार आनी पळयात म्हणजे कितें जाता जाल्यार बरें कारण आमकाय म्हाकाय बी खूब तेंप जालो काम कांय ना घरा कडेन बेकार आसा भुरगीबाळ म्हजी तुमकां खबर आसा नी म्हजो संवसार आ बरें आ भावूक विचारून सांग आ बरें आ बरें बरें बरें